असांजे भारतीय संस्कृति में डांस जो हिकु अलॻि ई स्थानु आहे जंहिमें की माण्हूं घूमर गरबा सिंधी डांस कंदा आहिनि पंजाब में बि पंजाबी डांस हलंदो आहे तीअं ई सिंधी बि माण्हूं ढोलक ते डांस कंदा आहिनि ढोलकिन ते डांस कंदा आहिनि एॾियूं छेॼूं हणंदा आनिनि की माण्हूं हूअंई म ॿु राजस्थान में माण्हू घूमर डांस कंदा आहिनि मारवाड़ियुनि खे घूमर डांस बेहद प्रिय अथन ईअं ई गुजरात में गुजरात में बि घूमर गरबा डांस हलंदो आहे उते बि इहेई उन्हनि जी संस्कृति आहे इहेई हिननि खे डांस में सुठो पंहिंजो लॻंदो अथन तीअं ई पंहिंजे सिंधीयुनि जो बि सिंधी डांस ई आहे जंहिंते उहे ढोलकनि ते बैंडुनि ते डांस कंदा आहिन